जोंनि बर' गामिफोराव एबा गामि ओनसोलफोरावहाय जोंनि माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि हाफोरखौ एबा गावसोरनि माइ गायग्रा दुब्लिफोरखौहाय ओरैनो दोननाय बेखार दोननायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जेब्ला जोङो माइ आबादखौ मावा लासिनो ओरैनो थायो अब्ला जोङो बहुद खस्थ'खौ मोनहरो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आदारानो जेराव ओंखाम एबा माइ आबादजोंसो जों माइजोंसो एबा ओंखामजोंसो जों थांनानै थायो बेखौ सामफ्रोमबो जों सानसेयावनो जों बोथिथाम जानाय जायो बेखायनो जों माइ आबादखौ मावथारनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला ओंखाम गैयाब्ला एबा माइ आबाद मावाब्ला जों रसा नांनांनोबो हागौ आरो जों बेसेन गोसायै बायनोबो बायनोबो नांगौ जायो नाथाय जों बेफोर बायदिखौ हाफोरखौ ओरैनो दोनालासिनो माइ आबादफोर मावोब्ला जों बेफोरखौ बायनाङा एबा गावनावनो ओरैनो मोननाय जायो एसे एनै खस्थ' खालामनानैहाय बेफोरखौ मावनाय जायोब्लानो जोंनि देहायाव जिनाखि नांगौ आदार बिखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो बेनिखायनो माइ आबाद मावनांगौआ बयनिबो गोनांथि होननानै आं सानो